भई मूंखे त सिंधी खाधा ॾाढा वणंदा आहिनि दालि पकवान ॾाढो वणंदो आहे सयूं पटाटा ॾाढा वणंदा आहिनि कड़ी चांवर मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं सिंधी जेके पकोड़ा ऐं डबल आ हा हा मज़ो अची वेंदो आहे उनि उनि सां वरी चटणी हुजे त भई वाह वाह ऐं पर जेको मज़ो मूंखे ईंदो आहे उहो घणो करे इन्हनि नंढनि शहरनि में जीअं राजस्थान में वञो न त जयपुर में वञो त उते आहे कचोड़ी मिलंदी आहे ॾाढी सुठी ऐं वरी पकवान दालि आ हा हा मज़ो अची वेंदो आहे वरी असांजी चांहि कोकी चांहि कोकी त ख़ैर मूंखे उते मुंबईअ जी बि वणंदी आहे ॾाढी खार में उते मिलंदो आ ॾाढो सुठो दुकानु आहे उते चाहिं कोकी ॾींदा आहिनि ऐं हिते मां मध्य प्रदेश में वरी हिते इंदौर वञूं त हुते आ हा कड़ी चांवर एॾा सुठा मिलंदा आहिनि हुते ऐं वरी सयूं पटाटा त मूंखे घणनि ई जॻहियुनि ते उहे असांखे मिलंदा आहिनि राजस्थान में बि सुठा मिलंदा आहिनि ऐं हिनमें इंदौर में मध्य प्रदेश में बि मिलंदा आहिनि राजस्थान में टिनि चैन जॻहियुनि ते वरी हिन भेरीअ असां हरिद्वार वियासीं त हुते ॾाढा सुठा सिंधी दुकान आइन उते सयूं पटाटा ऐं दालि पकवान ऐं कड़ी चांवर धूम लॻी पई आहे उते जेको वणेव खाओ मौज सां ऐं सिंधी खाधा हूअं बि ॾाढा वणंदा आहिनि हर कंहिंखे वणंदा आहिनि भई सिंधी ब खाधा जेको मज़ो सिंधी खाधनि में आहे न मसालनि जो बि मज़ो आहे ऐं खाधन जो बि मज़ो आहे वरी ठाहिण जो बि ॾांओ हुअण ॾाढो ज़रूरी आहे जेके सिंधी आहे न उन्हनि खे ॾांओ आहे ठाहिण जो तमामु सुठा खाधा ठाहींदा आहिनि ऐं जेके मशहूरु शयूं इन त उन्हनि जो त काई मां चवां थो खोट ई कोन्हे सिंधीअ में अहिड़ा सुठा पकोड़ा ऐं ढॿल सां वरी साण चांहि मिली वञे त वाह वाह अहिड़ो मज़ो अची वेंदो आहे छा सिंधी खाधनि जो कोइ मुक़ाबिलो ई कोन्हे इन करे मां त चवंदो आहियां भाई खाधा त सिंधियुनि जा महिरबानी